स्पोर्ट्सांक एक स्पेसिफीक क्लोदींग येता फॉर एग्जांपल शॉर्ट्स वो जसी आनी तेशे कोन्नूच तेशें कोनू हेकाय बी रनिंगाकूय बी शॉर्ट्स एण जर्सी कम्फटेबल आसता चोड करून किद्या लाँग पेंट बी गायल्यार ते मागीर पांयां लागपाक शकता सो शॉर्ट्स गायल्यार इजिली धांवपा मेयटा

मागीर धांवपा सेपरेट येता धांवपा शूज सेपरेट येताय मागी बेश्टी शूज डिफरंट येताय लायक ग्रासाचे ग्रा गायन हेडपाक शूज डिफरंट येताय सो रनींग शूज इज स्पेसिफिकली ताका रनिंगाकूय यूज कोत्ताय ते बोरें धांवपा लागोन हेल्प कोता सो रनींग शूज इज इमपोर्टंट कित्या पांयां कांय गांव बी पडपा शेकनाय आनी तेशे कोन्नूच तें पांय दुखोनूय बी येयनाय केस केसलें शूज खायलें जाल्यार पांय मागीर दुखताय वो फुटबॉल शूज पासून यूज केलें जाल्यार ते बेश्टी रोडाचे ते यूज कोन्नाय किद्या मोस्टली रनींग नॉर्मल रोडाचे आसोता ताका लागो ताका स्पेशली रनींग शूज आनी स्पेसिफीक क्लोथू यूज केल्यार बोरें